असांजो अञा ताईं सभिनि खां सुठो ऐं सुठो खेल आहे फुटबॉल ऐं किरकेट फुटबॉल ऐं किरकेट जेतिरो पाण ॾिसंदा आहियूं ओ ओतिरी पाण खे नॉलेज वधंदी ऐं पंहिंजे अचणु वारे पीढ़ीअ लाइ किरकेट फुटबॉल सही आहे छोकी किरकेट खेलनि सां पंहिंजो शरीर मज़बूत थींदो आहे किरकेट ए बारे में पतो पवंदो आहे की पाण टीवीअ में ॾिसंदा आहियूं की किरकेट जा खिलाड़ी कीअं था खेलनि फुटबॉल जा खिलाड़ी कीअं था खेलनि हूंअं त पंहिंजे देश में फुटबॉल ऐं किरकेट जेतिरो वाधारो ॾिजे ओतिरो सुठो आहे छोकी किरकेट ऐं फुटबॉल हिकु उहो खेल आहे जो जेको खेलण सां पंहिंजो शरीर मज़बूत थींदो आहे महिनत करण जी क्षमता वधंदी आहे ऐं किरकेट हिकु सुठो खेल आहे फुटबॉल उन जहिड़ो ई बराबरि उन खां सु उन जहिड़ो ई सुठो खेल आहे किरकेट खेलण सां ऐं फुटबॉल खेलण सां पाण खे जेतिरो उन जे बारे में पतो पवंदो आहे ऐं पाण खेलींदा आहियूं पाण खे पतो पवंदो आहे ऐं जेतिरो किरकेट ऐं फुटबॉल जेतिरो पाण खेलींदा आहियूं ओतिरो पाण जे लाइ घटि आहे छोकी ई हिकु ए ॿ अहिड़ा खेल आहिनि जो की हर ॿार खे वणनि था